بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مذہب کا فائدہ اُٹھا کر اپنی ترقی بڑھاتے ہیں خاص طور آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر اور بھی اور بھی جگہ جگہ پر نفرت پھیلانے کا کام ہو رہا ہے نفرت پھیلانے سے اُنہیں فائدہ ہو رہا ہے آج کل جو چل رہا ہے پاپولر سوشل میڈیا پر یہاں کی گورنمنٹ اور جو لوگ ہیں ہندو مسلم کر کے یعنی مذہب کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں اِسی طرح سے ایک دوسرے کو لڑا کر کے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور بھی دیگر بہت سارے اجزاء ہیں جو کاروبار میں بھی اب اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ کاروبار میں بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو جھگڑا کروا کر اِسی طرح سے مطلب مذہب کا نام یوز کر کے اب تو بہت سارے فائدے لوگوں کو نظر آنے لگے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا دیتے ہیں